पहले जो था पढ़ाई नहीं होता था लाइट नहीं था पढ़ाई करते थे हम लोग दिया जलाते थे मोमबत्ती जलाते थे पढ़ते थे अब जो है लाइट हो गई है इनवर्टर हो गया लोगों को घर में सुविधा हो गया तो बच्चे उस विकास होने लगा तो बच्चे भी विकास करने लगे बच्चे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने लगे पढ़ने लगे बच्चे पढ़ाई कर करके गाड़ी घोड़ा में चलते हैं अब हम लोग जो थे बीस किलोमीटर पच्चीस किलोमीटर घंटे में चलते रहते थे अब जो है बच्चे पाँच एक किलोमीटर भी पैदल नहीं चलना चाहते हैं हर घर मोबाइल हो गई हर बच्चों पास मोबाइल हो गया बच्चे चलते हैं मोबाइल लेके आज को घर में पहले पैसा नहीं था एक लेटर भी नहीं दे पाते थे हम लोग अब जो है बच्चे फोन से कहीं की खबर लेना हो चाहे जहाँ भी जाना हो वहाँ से खबर लेके अपना सुन लो अब पहले ऐसा सुविधा नहीं था अब ऐसा सुविधा हो गया मोदी सरकार जब से आए तब से और ज़्यादा विकास होने लगा है अपने देश के हमारे देश के ये सब करके बच्चों विकास करने लगे बच्चे पढ़ाई करने लगे बच्चे सब घर खुशी हो गए पहले इतनी खुशी नहीं थी पहले पैसा नहीं था अब जो है पैसा हो गई अनाज नहीं था पहले अनाज था अब हम लोग मरवा कर रोटी खाते थे मक्के की रोटी खा खाकर जिंदगी काटे अब जो बच्चे हैं सो स्टैंडर्ड हो गया बच्चे खाना हरा सब्जी खाते हम लोग हरा सब्जी कभी खाई नहीं नमक रोटी खा खा के जिंदगी बिताए अब जो है बच्चे दूध मिलता है हम लोगों को इतना दूध भी नहीं मिलता था बच्चे खा खा कर रहते है अब जो पहले का बच्चे जैसे अब के बच्चे नहीं है पहले बीमारी नहीं था अब बीमारी है क्यों तो अब सब यूरिया खाद का हर चीज खाद का मिलने लगा इसीलिए बच्चे खा खा के बीमार पड़ने लगे इतना बीमारी पहले नहीं था जितना बीमारी अब आया है